गाँवमे ई खातिर मजा आबै छै कि गाँवमे हमर दोस्त यार सभ रहै छै गाँवमे जकरा हम बोलबै हियै लगभग सभ आ जाइ छै बच्चा आरकेँ हम बहुत मानै भी छियै ओ भी आर मजा आबै छै बच्चाके साथ खेलैयौमे आ दोस्त यार बहुत छिकै रहए छियै पढ़ै लिखै छियै गाँवएमे हमे गाँव घूमै टहलैमे मजा खूब आबै छै दोस्त यारके सङ्ग कभी कभी होइ छै तऽ दोस्त यारके सङ्ग कनि घुमैयौ लए जाइ छियै एन्नऽ ओन्नऽ जायमे खूब मजा आबै छै तऽ गाँवके दोस्तके साथ गाँववला प्यार बहुत बेस्ट लगै छै ओहि खातिर हमरा गाँवसँ बहुत प्यार छै आओर कभी कभी गाँववला दोस्त यारसँ कभी कभी होइओ जाइ छै कभी कभी धूपो धापि दै छियै तभिओ कोइ दिक्कत आर नहि छै अपने यार दोस्त छै कोइ दिक्कत आर नहि छै अपने आओर मम्मी पापाके साथ रहै छियै आरामसँ गाँवमे खूब मजा आबै छै अइसन गाँव एहि खातिर गाँवमे मजा आबै छै